हेलो केना आम छै यौ की अहाँके पास कोन कोन अथी कोन कोन आम छै अहाँके पास अहाँ बतइऔ ने अहाँकऽ पास कोन कोन लङ्गरा आमके केना कहै छियै हँ

हँ हँ ओ सबसे अच्छा आम एहिमे बताबु तऽ कोन लागत खायमे मालदहो अच्छा छै ने लिअ ने मालदहो नहि एहन माल ओ हो तऽ एहिमे मतलब केओ रासायनिक पदार्थके उपयोग अहाँ नहि ने करलियै मतलब एकरा र रसायनिक जैविक से आहाँ पकयने नहि ने छियै आ ई गाछके पाकल आम छियै ने यो तऽ केना किलो दय छियै ओ हो तऽ बताबु ने केना किलो दै छियै औ एक सए रुपए किलो दै छियै आ ई ई जे कलकतिआके केना हय से बताबु तऽ कलकतिओ लेकिन खायमे बड़ा मजा आबैत छै लेकिन मालदहो से अच्छा लागैत छै हूँ हूँ ई बिज्जु बतइऔ ने एकर कलकतिआकेँ केना दाम छै अस्सी रुपए किलो हँ लेकिन अहेँ बताबु तऽ मतलब की कोन अच्छा लागतै खायमे कलकतिआ अच्छा लागतै कि मालदहो अच्छा लगतै यो छै मालदहो अच्छा लागत तऽ पाँच किलो मालदहो तोलि दिऔ तऽ हँ हँ आ कलकतिआ बीस किलो तोलि देब लओ जेबै आ अपन बेटिओ हीआँ भेजा देबै की हँ तोलि दिऔ ओतऽ लऽ जयथिन अपन बेटी आ हमर नतनिओ आर खाएत की बौआ हँ तोलि दिऔ

आरो अहाँके पास कोन अच्छा होयतैक ओहो दऽ दिऔ इहो भेजबा देबै अपन दमादके यहाँ अच्छा किसनभोगकेँ लेकिन ओकर गुठली हय ने जे अहाँके बतबैत छी बड़ा ही बड़ा बड़ा रहलै गुद्दा ओहिमे कम रहै छै यो

तऽ हम तऽ कहैत छी इहो तौलिए दिऔ पन्द्रह किलो हँ तोलि दिऔ अच्छा हमम्म अहाँसे एगो बात पूछू अगर हम ईसबके बिजनेस अगर हम करय लए चाहबै तऽ कहाँ से मतलब आम हम खरीदके आनबै से बताबु ने हमरा कहाँ से मतलब मिलतै हमरा थोक खुदरा ओ हो हो हो हो तऽ अहूँ भी मतलब बेचैत छियै ने ओ हो तऽ आम मतलब कतेक रुपैआ पुँजी से हम स्टाट करि सकलियै हन ठीक हए राखू ठीक हए